हाणे भाई असांजे सूरत में गरबा थिया जेके कपिड़ा पाइनि पिया लहिंगो थियो चोली थियो जेंट्स में घाघरा पाइनि पिया ऐं ॿे जेके डांसर डांस करनि था पिया उन्हनि जे बि कुर्ता थियो पैजामा थियो सुठो स्कॉट सूट बि पाइनि था पिया अॼुकल्ह जेके कपिड़ा हलनि था बज़ार में उहे बि सुठा आहिनि गहने में ब्रेसलेट वग़ैरह पाइनि था हारु वग़ैरह पाइनि था जेके अॼुकल्ह ख़ासि करे डायमंड जा ठहियलु अचनि था मोतियुनि जा ठहियलु अचनि था पिया मणियनि जा ठहियलु अचनि था पिया हिकुदमि उहो सुठियूं सुठियूं रीतियूं पाए करे डांस करनि था पिया या असांजे गुजरात में गरबा करनि था पिया राजस्थान में राजस्थानी पोशाक पाए करे नचु नचाव कंदा आहिनि असां जे सूरत में गुजराती पोशाक ख़ासि करे जेके चोड़ी पैजामा जंहिंखे चवंदा आहियूं गुजरात में गुजरात जा गरबा ॻाईंदा आहिनि उन जे लाइ बि मस्तु मस्तु कपिड़ा आहिनि हिनमहिल